हमारे प्रयागराज ज़िले में बहुत सुंदर कार्य चल रहा है और बढ़िया है तीर्थ भी बढ़िया है और वहाँ एक काफी मेला भी लगता है बजरंगबली का एक स्थान है लेटे हुए बजरंगबली का वहाँ एक मंदिर है बहुत विशाल मंदिर है बहुत सुंदर है और इस समय हम हमारे प्रयागराज ज़िले में भगवान श्रीराम और माता जानकी जी का मंदिर बहुत सुंदर बना है यहाँ बहुत दूर दूर के लोग दर्शन करने आते हैं जैसे कि विंध्याचल देवी माई अष्टमी जी का और माई विंध्यवासिनी का दर्शन लोग करने आते थे भीड़ काफ़ी आते भी हैं अभी अब भी वैसी काफ़ी भीड़ होती है उस तरह से इस समय प्रयागराज में श्रीराम और माता जानकी जी का बड़ा ही उस लोग इच्छुक हैं और दर्शन भी कर रहे हैं बहुत सुंदर मंदिर भी बना है स्थान भी बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ कई नदियाँ जैसे गंगा जमुना और में स्नान करते हैं लोग और बढ़िया सभ्यता से रहते हैं और धै धारण करके अपना घूमते टहलते हैं उसके बाद फिर अपने अपने स्थान को जाते हैं इसलिए हमारे यहाँ का यह प्रयागराज ज़िले का जो यह समय जैसे एकादशी भव बसंत पंचमी भय इन पर काफ़ी भीड़ लगती है पुनोम पूर्णिमा पर भी भीड़ लगती है इस तरह से काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और मेला लगता है और लोग बड़ी इच्छुक हैं स्नान करने के लिए और आते भी हैं लोग देश विदेश के भी लोग आते है गाँव देश के तो लोग आते ही हैं इस तरह से हमें हम लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता है और बड़ा सुंदर है